گذشتہ برسوں میں شاہ جہاں پور میں بہت ساری تبدیلیاں اور بدلاؤ آئے ہیں جیسے شاہ جہاں پور میں پہلے نگر پالیکا تھی اور اب وہ نگر نگم بن چکا ہے شاہ جہاں پور کی ساری سڑکیں اب پکی ہو چکی ہیں جوکہ پہلے ٹوٹی پھوٹی یا کچی تھیں شاہ جہاں پور میں اب الیکٹرک بسیں بھی چلنے لگی ہیں تاکہ پولیوشن میں کمی آئے شاہ جہاں پور میں بہت سارے نئے اسکول بھی بن چکے ہیں جس سے تعلیمی نظام بہتر ہوا ہے شاہ جہاں پور میں بہت سارے شاپنگ مال بن چکے ہیں جیسے وی مارٹ سٹی گاڈ وغیرہ جس سے لوگوں کو خریداری کرنے میں آسانی ہوئی ہے شاہ جہاں پور میں بہت سارے نئے پلوں کی تعمیر ہوئی ہے جس سے لوگوں کو سفر کرنے میں آسانی ہوئی ہے شاہ جہاں پور میں بہت سارے ہوٹل بھی بن چکے ہیں جس سے مسافروں کو بہت آسانی ہوئی ہے اس طرح شاہ جہاں پور میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں ہیں